کیا مذہب اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جس کے ذریعہ سے انسان کی صحت پر برا اثر واقع ہو سکتا ہے جیسے کہ شراب بیئر گزہ گازہ تمباکو کھینی گل اور بھی بہت ساری چیز ہے جس کے ذریعے سے جس کے نوش فرمانے سے جسم پر برا اثر ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو مذہب اسلام نے کھانے پینے سے سخت منع فرمایا ہے